मुंहिंजे अनुसारु सुम्हण जो सही वक़्तु जेको आहे राति जो ॾह बजे आहे राति जो ॾह बजे सुम्ही करे जॾहिं सुबुअ जो उथंदा आयूं सवेल त असांखे दिमाग में काफी शांती मिलंदी आहे ऐं हर हिकु थकान बि दूरि थी वेंदी आहे ऐं असांखे सॼे ॾींहं में थकानु महिसूसु कोन थींदी आहे ऐं अगरि असां लेट सुम्हंदा आहियूं त असांखे ॾाढी दिक़त ईंदी आहे लेट सुम्हण सां जेको असांखे सॼो ॾींहुं जेको आहे बेकारु वेंदो आहे पूरे शरीर में थकानु ईंदी आहे ऐं मथे में सूर थींदो आहे जंहिंसा असांखे ॾाढो असां बीमार थी वेंदा आहियूं ऐं सॼो ॾींह असांजो बेकारु निकिरंदो आहे असांखे सही कोन लॻंदो आहे इन करे असांखे सही समय में जेको आहे सही टाइम ते सुम्हणु खपे